اتر پردیش کے لوگ آج بھی اپنی تہذیبی روایت کو جدیدیت اور گلوبلائزیشن کے آگے برقرار رکھے ہوئے ہیں گلوبلائزیشن اور جدیدیت کی وجہ سے دنیا کے کونوں کونوں میں بہت سارے بدلاؤ اور تبدیلیاں ہوئی ہیں اتر پردیش میں بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں لیکن اتر پردیش کے لوگ لوگوں نے آج بھی اپنی تہذیبی روایت کو زندہ رکھا ہے اتر پردیش کے لوگ ماڈرن بھی ہیں اور وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوئے لیکن انہوں نے اپنی تہذیبی روایت کو زندہ رکھا اتر پردیش کے لوگ آج بھی اپنے تہوار بہت سادگی سکون اور خوشی خوشی مناتے ہیں جیسے عید رام لیلا کمبھ وغیرہ اور آج بھی اتر پردیش میں میلے لگانے کا رواج پایا جاتا ہے